बिहारमे जतय तक शिक्षा प्रणालीके बात छै ओहिमे जे छै अभी तक जे छै बिहारके छात्र जे जे अभी बहुत आगाँ बढ़ि रहल यए जेनाकि शिक्षाके माध्यममे जहिआ छात्रसभ बहुत आगाँ बढ़ि रहल यए जाहिमे शिक्षक जे छै छात्रके प्रति बहुत जागरुक छै आर छात्र भी छै जे शिक्षाके प्रति आगाँ बढ़ि रहल छै आर जे एहिमे एकर समस्याक आगाँ केना कए रहल छै समस्याक आर एकरा निर्देश दए रहल छै जे हमर शिक्षा प्रणाली केना आगाँ बढ़य एहिसँ जे छै अहाँकेँ शिक्षा विभागमे बहुत ही आगाँ लक्ष्य प्राप्त हेतै आर ओहिमे जे छै अहाँकेँ शिक्षाकेँ आगाँ बढ़ायल जायत इएह हमर अथी रहत शिक्षा प्रणालीके बारेमे